हैलो हां जी हां सोना शर्मा बोला नी हां जी जी मैं जिम जन्नी आं एथलीट आस्तै तेआरी करा दी ही ते में जिम जन्नी होन्नी हां जी हां रनिंग करनी होन्नी में ते ओह्दी तेआरी करा नी में जी नेईं असी अपना में अपनी थोह्ड़ी देसी जेह्ड़ी खाना ऐ बस उ'यै लैन्नी होन्नी ते ऐसा कोई सप्लीमेंट नी ऐ जेह्ड़ा मैं इस्तमाल करनी होन्नी ते अपनी जेह्ड़ी दे

जी फोर्टी थ्री

हां जी

हां जी हां तुस मिगी जरूर दस्सो क्योंकि में हां जी हां में जरूर दस्सेओ तुस मिगी ठीक ऐ जी ठीक ऐ शुक्रिया जी